हमर इलाकामे शिल्पकारके ज्यादा विकास भए रहल यए ओ अपन आर्थिक जीवनके ज्यादा नीकसँ विकास कए रहल छै जेनाकि पेन्टिंग भेल सिलाइ बुनाइ कटाइ भेल आओर हमर मिथिलाञ्चलके शिल्पकारके जी जी टैग प्राप्त भेल यए ओ ओहो विदेशसँ प्राप्त भेल यए शिल्पकार सभके एखन बहुत नीक कला चलि रहल यए शिल्पकारसँ हमसभ अपन घर परिवारकेँ सजेने छी ओकरा लेल बहुत किछु कए रहल छी सङ्गे हमहूँ ओसभ करैत छी